हँ माल जे महीँस जे पोसै छिए पशु तऽ ओकरा ने टाइमसँ नहा देलहुँ नहेलाके बाद सुबहमे उठलहुँ तऽ दूध दुहलहुँ दूध दुहलाके बाद ओकरा फेर भोजन बढ़िआँ देलहुँ हरा चारा लेलहुँ काटिके जइ लेलहुँ काटिके जइ काटिके ओकर फेर कुट्टी काटलहुँ ओकरा कुट्टी काटिके साफ सुथरा केलहुँ नादिके ओहिमे भुस्सा डालिके ओकरा नादिमे ओकरा देलहुँ ओकरा सबके खुएलहुँ खुआके फेर कपिला पशु आहारके फुलेलहुँ ओकरा ओहिके जे घोरिके मालके सब देलहुँ फेर ओकर गोबर एखन जाड़के टाइम छै तऽ गोबर उठेलहुँ ओकर पुआर नार जतेक छै सबके निकालिके ओकरा सुखेलहुँ सुखेलहुँ फेर ओकरा सुखाके फेर ओकरा ओछरा केलहुँ मालके ओकर कपड़ा कोना सुरक्षित माल रहत ताहि ढङ्गसँ मालके देखभाल हरदम केलहुँ ओकरा टाइमसँ पानि पिएलहुँ टाइमसँ खाना देलहुँ ओकरा सुइ दवाइ ओकरा दिएलहुँ टीकाकरण करबेलहुँ मालके सब मालके पर हरदम धिआन राखऽ पड़ै छै कोना माल हमर सुरक्षित रहत पशुके देखभाल केलहुँ यदि ठण्डी बेसी लगै छै तऽ घूर धुआँ केलहुँ चिपड़ी गोइठा कहै छिए ओ गोइठाके पारि उठेलहुँ गोबरके ओकर घूर धुआँ केलहुँ मालके लगेलहुँ धऽके गरमीके ठण्डाके वजहसँ मच्छर काटलक ओहूके वजहसँ घूर धुआँ केलहुँ घूर धुआँ कऽ कऽ मालके मच्छर शान्तसँ रखलहुँ से मालके टाइमसँ धो धा देलहुँ ओकरा खुएलहुँ फेर शाम भेलै फेर दाना खूब बरकेलहुँ दाना बरकाके ओकरा फेर हरिअरी चारा कोनो लेलहुँ बरसिङ्गा लेलहुँ चाहे सु सु सुजानके टाइम रहै छै तऽ सुजान लेलहुँ नहि तऽ घास पात लेलहुँ से घास पातसब लेलहुँ फेर कुट्टी कटलहुँ कुट्टी काटिके फेर मालके मिलेलहुँ मिलाके ओहिमे फेर भुस्सा डाललहुँ पुआरके कुट्टी रहै चाहे गहूमके भुस्सा ओसब मिलाके फेर नादिके साफ कऽ कऽ मालके चारा भुजलहुँ फेर पाँच छओ बजलै फेर दूध दुहलहुँ दूध दुहिके अपना अपन काज केलहुँ घरके से मालके एहि तरहसँ साँझ भिनसर मालमे हरदम लागल रहलहुँ मालके साफ सुथरा अपना करैत रहलहुँ मालके तखन हमर माल स्वस्थ रहै छै आओर जे मालपर धिआन नहि दै छथिन तिनकर माल स्वस्थ नहि रहै छै हम मालके भरिदिन मालपर रहबे करै छी हर समय मालके देखभाल करैत तब मालके स्वस्थ रखलहुँ अपना मालके तऽ मालके पर धिआन हरदम नहि धूपमे रहऽ चाही माल बेसी नहि ठण्डमे बेसी रहऽ चाही नहि कादो पानिमे बेसी रहऽ चाही माललए तऽ दू गो थैर रहऽ चाही एगो कखनो बेसी धूप छै तऽ छाँहमे बान्हि दिअऽ बेसी ओहूसँ ठण्ड छै तऽ घरमे बान्हि दिअऽ आओर ओहूसँ जँ अथी छै छै तऽ ओकरा नॉर्मल छै तऽ ओकरा बाहरमे लाबिके बान्हि दिअऽ थैरके बहारि दिऔ थैरके एकदम साफ कऽ दिऔ फिटकरी छीटि दिऔ डिटॉल कखनो छीटि दिऔ तब माल एकदम साफ सुथरा रहल मालके एकदम साफ सुथरा रखलहुँ दुइ टाइम तीन टाइम ओकरा पानि पिएलहुँ ओकरा सबचीज देलहुँ तखन माल अभी जाड़के टाइम छै तऽ बोरा चट्टीके ओ गदनी जकर सिबै छिए सुजनी जकर ओ ओकरा ओढ़ाके ओकरा रखलहुँ साँझ भिनसर फेर टाइम अएलै दुपहर भेलै दस बजलै आठ बजलै तऽ ओकरा उतारि दै छिए फेर ओकरो सुखा दै छिए ओकरा सुखाके ओकरा फेर साँझमे पाँच बजे ओकरा देहपर डालिके बन्हलहुँ तब माल सुरक्षित रहै छै सब मालपर धिआन हरदम राखऽ पड़ै छै तब माल हमर बढ़िआँ अइ